جی ہاں میں اکثر و بیشتر اپنے دوستوں اور رشتےداروں کے ساتھ بائک کے سفر پر جانا ہوتا ہو جس میں کہ مجھے بہت مزہ آتا ہے خاص طور پر جب میرے دوست میرے ساتھ ہوتے ہیں تو مجھے بائک چلانا اور بائک پر سفر کرنا بہت پسند ہے میں جب بھی بائک سے سفر کرتا ہوں تو اس کی منصوبہ بندی اور تیاری ضرور کرتا ہوں خاص طور پر جب مجھے کسی دور علاقے دور و دراز علاقے میں بائک سے جانا ہوتا ہے کیونکہ اگر میں یہ تیاری نہیں کی تو مجھے راستے میں مشکلات کا سامنا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسے کہ میں اپنے بائک میں پٹرول چیک کر لیتا ہوں بائک کے ٹائر کی ہوا چیک کر لیتا ہوں اپنے ساتھ گاڑی کے تمام کاغذات کو رکھ لیتا ہوں اور اسی طرح میں اپنا ہیلمٹ بھی ضرور ساتھ میں رکھتا ہوں تاکہ راستے میں مجھے کسی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے سامنا کرنا پڑے اتنی مصروفیت کے باوجود یہ سارے کام کرنے پرتے ہیں کیوں کہ بائک چلانا میرا شوق ہی نہیں بلکہ میری عادت ہے یعنی یہ ہے کہ میں اگر کہیں بھی جاتا ہوں تو اپنی بائک سے ہی جاتا ہوں